हैलो हां जी में हुनै पंजे देशे दे नांऽ सनाई सकनी आं जेह्ड़ा जिंदे च अच्छा इक आई गेआ जापान चाइना आस्ट्रेलिया फ्रांस ब्राजील